जय झूलेलाल झूलेलाल सिंधियुनि जो ईष्ट देवता आहे साईं झूलेलाल जो जनमु सिंध में पाकिस्तान में थियो अॼु खां लॻभॻि हिकु हज़ार अठहतरि उणासी साल पहिरियों झूलेलाल जो असांजो शहर में हिकु तमामु सुठो सुहिणो ऐं शानदार मंदरु आहे साईं झूलेलाल जी सवारी पलो आहे ऐं मदद मुटुक सवार साईं झूलेलाल लाल जे जनमु चेट महिने में चंड ॾींहुं थियो जंहिंखे चेटीचंड जे ॾींहुं सां सॾंदा ऐं हुन ॾींहुं हुनखे जय झूलेलाल जनमु जयंती बि चयो वेंदो साईं झूलेलाल जी पूॼा असां अखे आरितीअ जल जोत सां कंदा आहियूं साईं झूलेलाल जी जोत में जोत सां गॾु हुन में फल फ्रूट रखंदा आहियूं हुनजी आरिती पंजणा गाईंदा आहियूं ऐं हुन खां पोइ छंॾो हणंदा आहियूं सिंधी समाज साईं झूलेलाल पंहिंजो ईष्ट देवता करे मञींदो आहे साईं झूलेलाल जी पलो आरिती ऐं पलो खां पोइ जेका बि हुन में सेसा मुख्यु तौर ते चणा शरबत यानी खीर वारो शरबत जेको सुखो चयो वेंदो आहे हुन सां गॾु इहो अनेक क़िस्मनि जूं सेसा फल फ्रूट सिंङरु बुंदी मिठाइयूं अलॻि अलॻि क़िस्म क़िस्म जा सेसाऊं विरिहायूं वेंदियूं आहिनि जंहिं माण्हूअ जी जहिड़ी मन जी इच्छा मन जी मुराद हूंदी आहे उहा साईंअ जे अॻियां रखंदो आहे साईं हुनजी मन जी मुराद पूरी कंदो आहे त हर को माण्हू हुन अनुसार पंहिंजी सेसाऊं खणी ईंदो आहे साईं झूलेलाल पंहिंजो सिंधियुनि जो दुख हरता आहे सिंधियुनि जे मथां साईं झूलेलाल जी तमामु घणी सुठे में सुठी महिर आहे जॾहिं सिंध खां सिंधी आहियां तॾहिं छॾे हथे ख़ाली हथे पंहिंजी महिल मुल्क जायूं सभु उते विरिहाङे महिल छॾे आहियां ख़ाली हथे आहियां जंहिं पंहिंजे महिनत सां बल ऐं बुद्धीअ सां महिनत करे असां कुझु कयो जेका असांजे साईं अमरलाल जी झूलेलाल जी उन्हनि ते महिर आहे ऐं हू हुन जा घणे में घणा शुकराना मञींदा आहिनि चेटीचंड जे ॾींहुं बहिराणो साहिबु कढंदा आहियूं छेॼियूं हणंदा आहियूं ऐं सॼे शहर में हिनजो सरघस कढ़ंदा आहिनि जल खे जोत में ज जोत त खे जल में परवान कंदा आहिनि ऐं साईंअ जो पंजणा अखा ॻाईंदा आहिनि अहिड़ो आहे असांजे विघ्न हरता ऐं मनोकामना पूरो कंदड़ु साईं झूलेलाल जय झूलेलाल